ہیلو کون جی بولئے آپ کی بات ہو رہی ہے اوکے کونسی کلاس میں کرانا ہے آپ کو اوکے تو آپ کو کیا پوچھنا ہے دیکھیے ہمارے اسکول کا نام ہے وکٹوریہ گرلس اسکول یہ انڈیا کا بیسٹ اسکول ہے یہاں سے جو بھی بچہ تعلیم حاصل کر کر جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے ڈاکٹر انجینئر ٹیچر وغیرہ بن کر اُس کو آگے ایڈمیشن ایزیلی مِل جاتا ہے ہمارے اسکول سے جو بھی پاس آؤٹ ہو کر جاتا ہے جی تو آپ بتائیے آپ کو الیونتھ میں چاہیے کون جی تو پوچھیے دیکھئے ہمارے ایڈمیشن کے چارج ہیں ففٹی ٹھاؤزنڈ ففٹی ٹھاؤزنڈ جی اور آپ اگر آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں ہمارے یہاں پر تو ہر ہر چار مہینے پر ہمارے یہاں پر فیس جمع ہوتی ہے جیسے ہوتا ہے نا اور اسکولوں میں کہ ہر مہینہ فیس جمع ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں پر سسٹم ہر چار مہینے پہ ہوتی ہے جی جی تو میم اُس کا آپ کا جی اُس کا الگ سے چارج لگے گا میم دیکھئے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں جی اُس کا الگ سے چارج لگے گا ہمارے یہاں پر اور پڑھائی کی آپ بالکل ٹینشن نہ لیجئے بہت اچھی پڑھائی ہے ہمارے یہاں پر ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے جی جی جی بالکل ساری ریسپاسیبلٹی ہماری ہوگی